ہیلو میں جامعہ نگر میٹرو اسٹیشن سے عرض کر رہا ہوں در اصل مجھے رات ڈھائی سے تین کے بیچ نیو دہلی اسٹیشن جانا ہے تو کیا مجھے کوئی ٹیکسی دستیاب ہوسکے گی جی ہاں یعنی جامعہ نگر میٹرو اسٹیشن کے نیچے سے ہی میں آپ سے مل لوں گا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ یہاں پہنچنے کے بعد اس نمبر پر مجھے ذرا کانٹیکٹ کرلیں تاکہ میں آپ سے ایزیلی آپ سے ملاقات کرسکوں